बैसागआथ' फैजेनबाय बैसाग जोबनाय लोगो लोगो बैसागनि अखाखौ नेनानै जोङो बयबो खोथिया थिलिनि सिं साखोर खालामनाय जायो आरो हागौमानि अखा मोनोब्लानो जोङो खोथिया खुबैनानै आमथि सुवानि सिगां सिगां सोरबाया गाइनो गोबां बोलो होयो आरो गाइयोबो मानसिफ्रा गोबांआनो आरो सोरबाया आमथि सुवानि फिथाइ सामथाइ थाइजौ खान्थाल जेरै बेफोरखौ जाखांनायनि उनाव हागौमानि गावनि बोसोरसेनि जानाय आदार बे आदारखौ जेरैबाबो दिहुननो बयबो बोलो होयो आरो लोगोसे बे गायनाय फुनायजोंनो जोङो गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जेनोखि एसे एनै जाय गाइदों बेफोरखौनो खुनुरुखुमैबाबो हाखां दोनखां बोसोरनि आदार हिसाबै जों बयबो खनसायनायनि उनाव मारा होखां आरिखां जोङो बैसागु बैसागुथ' नङा आमथि सु मा

हाखां हुखां दमासि फोरबो दमासि फोरबोखौ जोङो बयबो बे माइ गोरलैजोंनो हागौमानि सेवराय फिथा लारु बायदिसिना बानायनानै जोंनि जेनोखि दैज्लांसेनि खस्थ' खालामनाय खस्थ' खालामनायनि जेनोखि बेसाद बे बेसादखौ जोङो जोंनि आदार महरै गावबा गावनो बानायनानै लानाय जायो जानाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो फैगौ बैसागुनि थाखाय बैसागनि थाखाय नांगौ रोखोम जा एसे हायो दोनथुमनो जिरखम बाख्रि बाख्रिफ्राव सोनानै दोन्नायखौ हागौमानि जोथोनै लाखिनो नाजानानै जोङो बोसोरनि बोसोर फिराय फिननो थाखाय जोङो बयबो सेस्था खालामो बेखिनि खौनो आङो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय